हँ हेलो कहलहुँ जे एखन जे धिआपुतासब जे सोशल मिडिया यूज कए रहल छै से केना की छै ओकर हूँ

आओर जेना देखैत छियै हर समय धिआपुतासब की की फेसबुक ईन्स्ट्राग्राम किदैन किदैन सब यूज करैत रहैत छै देखैत छियै धिआपुता सबके हरदम जखन तखन मोबाइलेमे लटकल रहल कोनो काज धन्धा इमहर आमहर पढ़ाइ लिखाइसँ कोनो मतलब नहि रहल

हँ से तऽ छै लेकिन तकर बाबजुदो जे छै से तऽ दिक्कतदारी रहैत छै ने सोशल मिडिया देखैत छियै बरबादेटा करैत छै हम सब तऽ ओतऽ बूझिऔ नहि पबैत छियै ओहिमे ठीक तऽ ठीक छै तहन ठीक ठीक छै